इक दिन केह् होएआ में किश खाने बास्तै मंगवाया अपने बास्तै ते में मंगवाया ते में उ'नेंगी पेमेंट कीती ते ओह् आक्खा दे हे अहीं तुं'दी पेमेंट अहेंगी शो निं होई कि तुहें पेमेंट नेईं कीती में आखेआ में हूनै कीती ते उनें केह् कीता में उ'नेंगी आखेआ तुस वेबसाइट चेक करो हा कि में तुसेंगी पेमेंट हून गै कीती ते कन्नै आर्डर बी कीता फ्ही उ'नें दिक्खेआ बेवसाइट खोल्ली ते उ'नें आखेआ नेईं तुसें असें ई आर्डर बी कीता ते पेमेंट बी करी ओड़ी ते फ्ही में आखेआ महां चलो ठीक ऐ